बाजारमे अगर हमर उपजाओल सामान अगर नहि जाइ तब तऽ अभाव भऽ जेतय उपभोक्ताके मिलतै नहि लेकिन उपभोक्ता जे खरीद रहल छै उ बिहार कृषिये उद्योग आब तऽ कृषिए उद्योग द्वारा कृषि जे गहुम मकइ चावल जे करय छै उ बजार जाइ छै आओर उ वहाँ अनुकूल भावमे बिकय छै तऽ ई बहुत जरूरी छै अगर किसान अगर खेती नहि करय तऽ बजार जेबे नहि करतै जेना अनाज भेलय गेहूँ मकइ धान तऽ बजार नहि जेतय उपभोक्ताके प्राप्त नहि हेतय तब की हेतय बहुत माने हंगामा भऽ जेतय लेकिन कृषि उद्योगके अइ दुआरे अपनाओल जाइ छै अनुकूल बनाओल जाइ छै जे जैसे हमरा उपज बढ़िआँ हुअए बढ़िआँ आबय जे हम ओकरा बजारमे बेची बेची आओर ओइसँ हमरा फायदा मिलय आइ काल्हि दुनिआमे भारत ही एहन एगो देश छै जेकि कृषिपर जादे निर्भर छै आओर कृषि उद्योगमे आत्मनिर्भर बनि गेलय अछि जे पहिने कतेक मँगबैत पड़ैत रहय हइ बहुत लेकिन आइ भारतवर्ष कृषि उद्योगके आगे बढ़ेलाके कारण आइ आत्मनिर्भर बनि गेलय अइ दुआरे कृषि बहुत आवश्यकता छै कृषि काम बहुत आवश्यकता छै आओर उहो बिहारमे कृषि उद्योग माने जरूर हो होइके चाही आओर बिहारमे भऽ रहलय हन बिहारमे कृषि उद्योग पंजाब या हरियाणाके बाद बिहारेके नम्बर छै कृषि उद्योगमे तऽ ई होइके चाही आओर अपन जते जतेक कृषक छथिन खेती केनहार हुनका अपनाबयके चाही अगर नहि अपनेथिन तऽ की हेतय अपनो गरीब आओर बजारोमे नहि मिलतै तब की हेतय हाहाकार हेतय अइ दुआरे कृषि ही एक प्रधान चीज छै जे उप उपजेलाके बाद उपजेबाके बाद उपजेनिहार के भी मिलय छै आओर उपभोक्ताके भी मिलय छै सब जगह आनन्द ही आनन्द रहय छै कहयके मतलब बिहारमे कृषि उद्योग तऽ आब बहुत आगे बढ़ि रहलइ हन आओर ब बढ़यके अनुमान भी छै तऽ अइ दुआरे हाँ कहल जाइ एकरा एकरा हाँये कहल जाइ जे जतेक आगू बढ़तइ ओतेक सुख शान्ति मिलतइ ओतेक मोन खुश रहतै ओत्ते आमदनी हेतइ अइ दुआरे कृषि उद्योगके अपनाबयके जरूरी छै हँ